आं समबार बाजारखालि बथल कफा लायनो थांदोंमोन आरो ना बे बथल कफाखौ आङो मानि थाखाय लायदोंमोन आं मोनसे गारि साखा खालामनो थाखाय बे बथल कफाखौ नांगौ जानाय आङो समबार बाजाराव लायनो थांदोंमोन बे समबार बाजार लायनायाव बे बथला बथल कफाया हान्ड्रेड लादों आरो हान्ड्रेड लादों आमफ्राइ बेयाव आङो न'आव लाबोबाय आरो ना न'आव लाबोबाय लाबोनानै बेखौ आं गारि साखा बानायनो लाबोदोंमोन नालाय बेखौ आं खामानिखौ मावबाय दं मानो होनबा लाबोनानै बेखौ आङो सुफ्लंबायबो सुफ्लंनानै साखायाव लहा होबाय लहा होनानै बिनिफाइ बोग्राबाय बोग्रा बायदि खालामबाय आरो ना